गोंयांतलो नागरी समाज आनी स्वयंसेवी संस्थेची भुमिका गोंया सारक्या ल्हान राज्यांत नागरी समाज आनी स्वयं सेवी संस्थेचो राजकीय प्रकृीत एक म्हत्वाचो भाग आसा ह्या संस्थेनी कितलेश्याच प्रकारांनी सरकाराक आदार केला तशेंच सरकाराचेर टिका करीत जनतेचे मुद्दे उखलून धरल्यात सरकाराचो ह्या संस्थक मेळपी सहयोग नागरीक संस्था आनी स्वयं सेवी संघटना कितलेश्याच वेळार सरकाराचेर उपकार करीत आसतात खास करून समाजीक शिक्षणीक पर्यावरणीय योजना ती अमलांत हाडपाक वावुरतात उदाहरणार्थ कित्येक पर्यावरण संस्थांनी सरकाराच्या योजन सहभागी जावन पर्यावरण जागृता वाडोवपाचें काम केलां सरकाराचे टिका आनी विरोध कितलेश्याच वेळार सरकाराचेर टिका करप किंवां तांचो विरोध करप हें ह्यो संस्था करतात तशेंच लोकांच्या हिताचें काम करप आनी तांकां न्याय दिवप हेंय तांचो एक मुखेल घटक उदाहरणार्थ खाण वेवसायान केल्लो पर्यावरणाचो विनाश कोस्टल रोड योजना मोपा विमानतळाचो विरोध हे सारके मुद्दे ह्यो संस्था आनी नागरी समाजान जोरदार उखलून धरिल्ले आसात म्हत्वाचे मुद्दे उठावप ह्यो संस्था लोकांचो आवाज जावन वावुरतात बेरोजगारी पर्यावरणाचें रक्षण महिला आनी बाल कल्याण शिक्षण आरोग्य ह्या साबार विशयांत काम करत लोकांच्यो अडचणी सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवन ह्यो संस्था वावुरतात हातूंतल्यान त्यो सरकाराक जागृत करूंक यशस्वी थारतात जनजागृती आनी साक्षरता नागरी संस्था लोकांत मतदानाचें म्हत्व सांगतात लोकशायाहीचें रक्षण करात आनी जनते मदीं साक्षरता आनी लोकहिताचो प्रचार त्यो करतात राजकीय दबाव घट कांय वेळार ह्यो नागरी संघटना वा स्वयंसेवी संस्था प्रेशर ग्रूप म्हण वावुरतात म्हणजेच सरकारान चुकीचे निर्णय घेतले जाल्यार ह्यो संस्था आंदोलन पत्र मोहीम पत्रकार परिशद हांच्या माध्यमांतल्यान सरकाराचेर दबाव हाडटात कांय उदाहरणा गोवा फावंडेशन पर्यावरणा खातीर काम करपी एक प्रसिद्द संस्था बायलांचो साद बायलांचेर जावपी अन्याय विरुद्ध झगडपी ही एक संस्था गोवा बचाव अभियान गोंय वाचोप खातीर आंदोलन करपी ही एक संघटना ह्या प्रकारांनी नागरी समाज आनी नॉन गवर्मेंटल ऑर्गनायजेशन्स म्हळ्यारूच स्वयं सेवी संस्था गोंयांतल्या राजकारणाचो एक मजबूत जागृत आनी सशक्त भाग आसात